नमस्कार अज्ज तुसें गी अ'ऊं पञें स्टेटें दे नांऽ सनान लगेआं जि'यां कि पैह्ले नम्बर आई पंजाब और दूआ नम्बर आई महाराष्ट्र और त्रीया नम्बर ऐ मध्यप्रदेश और चौथे नम्बर ऐ राजस्थान और पञमें नम्बर ऐ कर्नाटक